ہاں میں نے گیتا سے ایک شلوک پڑھا تھا جوکہ تھا کرمنے وادھکارستے ما فلیشو کداچن ما کرم فلے ہیتو بورما تے سنگوتس کرمنی اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو بھگوان شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں کہ ہے ارجن کرم کرنے میں ہی تیرا ادھیکار ہے کرم کے فل کا ادھیکار تمہارے پاس نہیں ہے اس لیے تو کیول کرم کر اور اس پر ہی دھیان دے اس کے فل کی چنتا مت کر اس کا میرے جیون پہ بہت پربھاؤ پڑا کیونکہ ہم لوگ جو اپنے جیون میں کہیں بھی ہوتے ہیں کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اگر اس کے ریزلٹس پہ فوکس کر کے یا اس پہ دھیان لگا کر کام کریں گے تو ہمارا کام اچھے سے نہیں ہوگا ہمیں اپنا کام کرتے وقت صرف کام پر دھیان رکھنا چاہیے ہمیں اپنا کرم کرنا چاہیے اور ریزلٹس کی اس کی جو فل کی چنتا نہیں کرنی چاہیے تو وہ کام اچھے سے ہو جاتا ہے